निं ऐ ते ज्यादा फर्क निं ऐ हैन्नी ज्यादा फर्क निं ऐ हैन्नी हां बिल्कुल तुसें स्हेई गल्ल आक्खी जि'यां जि'यां साढ़ियां होनी चाहिदियां ओह् जनेहियां साढ़ियां ऐ निं हैन हैन्नी बिल्कुल स्हेई गल्ल आक्खी अच्छा मिकी तुस सनाओ जेह्की ग्रांऽ जेह्की साढ़ी जि'यां जि'यां साढ़े ग्रांऽ च जि'यां ग्राउंडां होंदियां जां जित्थें जित्थें जि'यां दब्बड़ जित्थें दब्बड़ होंदे उत्थें ओह् जगह शैल होंदी जां जेह्कियां एह् शैह्रें च ग्राउंडां होंदियां एह् शैल होंदियां